ریاست کی تاریخ اور تمدن تمدن کے بارے میں مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ہمارے یہاں دہلی میں سیاحت کرنے والوں کے لیے بہت سارے آپشن ہیں جیسے اگر وہ تاریخ کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں کوئی کیا کہتے ہیں کوئی ریسرچ کرنا چاہتے ہیں ہندوستان کی تاریخ پر تو وہ بہت سارے ایسے ہیں تاریخی مقامات ہیں جہاں کا وہ دورہ کر سکتے ہیں جیسے کہ لال قلعہ ہے جو کہ مغل بادشاہ شاہ جہاں نے بنوایا تھا تو اس کی مغل بادشاہ شاہ جہاں کی تاریح کا پتہ چلتا ہے اس سے اور اس کے علاوہ جو ہے جامع مسجد دہلی کی جامع مسجد کا دورہ کر سکتے ہیں اسے بھی مغل بادشاہ شاہ جہاں نے بنوایا تھا اور اس کے علاوہ ہمایوں کا مقبرہ ہے اور قطب مینار ہے جسے قطب الدین ایبک نے بنوایا تھا اور اس کے علاوہ بہت سارے تاریخی مقامات ہیں جہاں سے وہ تاریخی چیزیں تاریخی چیزوں کے بارے میں مواد حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ تہذیب و تمدن کے بارے میں جاننے کے لیے بہت سارے ایسے ادارے ہیں جہاں کا دورہ کرکے وہ تہذیب وتمدن کے بارے میں ہندوستانی تہذیب و ثقافت کے بارے میں جانکاری حاصل کر سکتے ہیں جیسے نیشنل سائنس سینٹر ہے جہاں سائنس کے بارے میں جو ہے بہت ساری چیزیں وہاں مل سکتی ہیں سائنس کے بارے میں جانکاری حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ گاندھی میوزیم ہے جہاں راشٹر پتا مہاتما گاندھی کے جیون کے بارے میں بہت ساری چیزیں معلوم کر سکتے ہیں اور ان کی رہن سہن اور ان کے طور طریقے ان کے کھان پان اور ان کے لباس کے بارے میں جو ہے بہت ساری باتیں وہاں سے حاصل ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے تہذیبی مقامات ہیں یا تاریخی مقامات ہیں جن سے بہت سارا تاریخی مواد حاصل ہو سکتا ہے